हम ई बातसँ पूर्णतः तऽ नहि अथी करै छी जे ई बात सच छलै लेकिन हँ आंशिक रूपसँ ई बात सच छलै कि जे लोक शिक्षित रहै छथिन हुनका कमसँ कम शिष्टाचारके ज्ञान रहै छै आ शिष्टाचारके पालन करल करतै कि नहि करतै ओ व्यक्तिके अपन किरदार पर निर्भर करै छै कि ओ व्यक्ति केहन छलै लेकिन जे व्यक्तिके शिक्षित छलै ओकरा शिष्टाचारके ज्ञान छलै तऽ ई बेसी अथी छै सम्भावना छै जे ओ व्यक्ति नीक शिष्टाचारके पालन करतै अपन जीवनमे